नोगोर आरो ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि फारागथिया नोगोराव गोबां सुबिदा दं गामिफोराव बारा एसेबां बिदि सुबिदा गैया आरो नोगोराव बाथाय इदिनो स्टेडियाम फोर थाखायो गामियावबा इदिनो जेनबा फिल्ड फोथार बायदि जायगायाव गेलेनांगौ जायो आरो दा सरकाराबो गामि एरिया आवबो फैयो फैनाया हरा हरा हरा नङा हरो गेलेनायनि नांनाय आगजुफोर बेफोरखौ सरकारनिफ्रायबो फैयो दाना गामि एरिया यावबो ओनसोल ओनसोल लायै ओनसोल फैयो बिदिनो नोगोराव आरो स्टेडियाम याव गोबां सुबिदा थायो बिदिनो गेलेनायाव नोगोरनिफ्राय एसे सुबिदा मोननो हायो आरो गेलेनो नोगोराव गेलेनो हाबाथाय मानोना नोगोराव बांसिन सुबिदाया बांसिन गामि एरिया याव एसेबां रावबो सुलु लास्लाबनो हाया नाजायै नाजायैसो गामि एरिया निफ्राय सायख'जानो हायो बेखिनियानो फारागथिया